असां दरीअ वारी ए सी वरिती हुई जो उनमें असांखे थधाणि वधीक मिलण जो माना ख़बर हुई मिलंदी आहे बिल पेमेंट घटि ईंदो आहे उनजो ऐं उहो कुझु वक़्त ताईं त असांजो सुठो हलियो ए सी हली सुठी हली ऐं कुझु वक़्त खां पोइ वरी उनमें असांखे आवाज़ु महसूसु थियो आवाज़ु पियो अचे उन ए सी मां ए सी मां कंटिन्यूअस आवाज़ु ईंदो आहे उनमें दरीअ वारी ए सी मां ऐं ऐं कुझु वक़्त खां पोइ उनजी थधाणि पिणु घटिजी वई उनमें थधाणि जेको महसूसु थी उहा घटिजी वई ऐं काफ़ी पाणीअ जो जेको टेपो टेपो किरंदो आहे ॿाहिरि घर जे उन ए सी मां उनमें बि किन कंप्लेंट कयूं त उहो आवाज़ थो थिए उनजो बिल बि उनजो जेको आहे वधीक थियणु लॻो चारि स्टार हुअण खां पोइ बि बिल वधीक थियणु लॻो त असांखे लॻो असां शायदिण वरिती त आहे पर हाणे उनजूं तकलीफ़ूं असांखे ॾिसण लाइ मिलनि थियूं